हेलो हेलो ओला कंपनी वाले बोल रहें है मैं आपके अ ओला से मैं अभी आपके स्टेशन पर हुआ था तो जल्दी में ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में मेरा बैग खो गया है अ आप की गाड़ी ओला में ही चला गया है जिसमें मेरा पर्स है मेरी आइडेंटी कार्ड है और मेरा पैन कार्ड है तो अब आप बताइए कि उसको मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ चूँकि मेरी जी मेरी ट्रेन अभी एक ट्रेन तो निकल चुकी है दूसरी ट्रेन अभी आने में आधा घंटा है तो आप जैसे भी जल्दी से जल्दी जो भी सेवा अ के रूप में उपलब्ध करा सकते हों तो बताइए अभी मैं स्टेशन क्षेत्र में ही खड़ा हुआ हूँ नहीं मेरा यही नंबर है जिससे मैने आपको बुक किया था अब आप कहाँ है ये बताएँ बैग का कलर मेरा बिलू कलर है जिसमें मेरा पर्स है पर्स में मेरा आई डी कार्ड है साथ में ही उसमें मेरा पैन कार्ड वगैरह भी है नहीं नहीं नहीं पैसे उसमें ज़्यादा नहीं है पैसे तो लगभग अ दो के समथिंग हैं दो हज़ार समथिंग हैं पर्स का कलर पर्स का कलर बिलू कलर है हाँ हाँ हाँ हाँ उसमे मेरे कुछ डॉकुमेंट भी हैं ना ना ना जेवर वगैरह कुछ नहीं वो व्यक्ति का नाम तो नहीं मालूम लेकिन जे है आपने जो भेजी थी मैंने इसी नंबर से बुक की थी उसपे आप संपर्क करके बताएँ जल्दी